भारतमे सब तरहके भोजन मिलै छै सब तरहके प्राप्त कएल जाइ छै भोजन जकरा जे पसन्द होइ छै से अपन खाइ छै आओर मसाला होइ छै कि गरम मसाला हइ धनिया पाउडर हल्दी पाउडर मिरचाइ पाउडर सब्जी मसाला इएहसब मसालासब प्राप्त कएल जाइ छै मेथी धनिआ पत्ता इएहसब होइ छै अपना अपना हिसाबसँ लोक बनाके खाइ छै भारतमे सब जगह सब रङ्गके खाना लोक खाइ छै